हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या हम पूरा हिन्दुस्तान की तो नहीं व्याख्यान लेकिन मिर्जापुर जिले की हम व्याख्यान जरुर बता सकते हैं कि जैसे लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और या कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई या कोई हर मतलब उनको गुण सहुर सीखाना ये सब बहुत उसको नाजायज़ समझते थे उनको कभी नहीं भेजा जाता था और अब धीरे धीरे संस्कृत हमारी ये बदल गई कि लडकियाँ जो हैं प्लेन भी चला रही हैं ट्रेन भी चला रही हैं बाइक भी चला रही हैं और एस डी एम डी एम भी बन रही हैं तो ये अब नए कानून में ये सब आ गए हैं पुराने में ये था कि चलो ऊपरी पाथो गैया को काँटा मारो उसको खिलाओ पीलाओ धान कूटो और चकरी रहती थी जो पत्थर की उससे आँटा गुनते थे पीसते थे और तावा पर रोटी बनाते थे लकड़ी पर और वो पर्दे के अंदर रहती थी जो कि किसी मर्द के आने पर वो अपना घूँघट नहीं उठा पाती थी और न वो अपने पति का नाम लेती थी ई इतना उनके पास वो ज्ञान था लेकिन अब तो लड़की अपने हैंसबैंड को नाम बुला लेती हैं और उनसे जो अगर लड़की सर्विस कर रही है अगर उसका पति नहीं कर रहा है तो वो चुखा वो वो नोट कमाती है तो घर वाले उसको अपने पति को कहेगी खाना बनाओ पानी ले आओ चाय बनाओ कपड़ा धोना है ये करना है वो करना है यही हमारे अब के संस्कृति में आ गई हैं